एखन तक तऽ हम नहि सिखलहुँ हँ आओर हमरा हारमोनियम सिखैकेँ इच्छा यऽ आओर ज्वाइन करनेसँ सिखै छी आओर हमरा हमरा जे छै से इच्छा जागल हम किनको देखलियै हारमोनियम बजबति तऽ हिनका हमरा इच्छा जागल आओर हम ज्वाइन करलहुँ सिखयकेँ कोशिश करलहुँ आओर सिखै छी एखन आओर हारमोनियम सिखै छी जा रहल छी सुपौल सिखै ला आओर हमरा सिखैमे बहुत ही आनन्द नीक लागैए नीक लागल यऽ आओर कहुना चाहै छी जे कोनो भी चीज सिखलासँ बेकार नहि होइत छै एहि कारण हम सिखि रहल छी आओर सिखै छी आओर